ناسک ضلع میں طلبا کے مختلف کورسز میں داخلہ لیتے ہوئے دیکھا انجینئرنگ اور ٹکنالوجی کے کورسز مقبول ہیں طلبا کمپیوٹر سائنس اور میکینیکل انجینئرنگ جیسے شعبوں کا تعاقب کرتے ہیں میڈیکل اور ہلتھ کیئر کورسز کے ساتھ بزنس اور مینجمنٹ اسٹڈی بھی بہت سے لوگوں کو راغب کرتی ہے مزید بر آں مہمان نوازی اور فیشن ڈیزائن جیسے شعبے میں پیشہ ورانہ کورسز بھی توجہ حاصل کر رہے ہیں اندراج کا یہ متنوع نمونہ مالیگاؤں کی مختلف تعلیمی مواقع فراہم کرنے کی کوششوں کی عیا عکاسی کرتا ہے جو روایتی کریئر کے راستوں اور ابھرتی ہوئی صنعتوں دونوں کو پورا کرتا ہے